दाखालि दाखालि थांनाय मागोआवहाय जोंनि गामियाव आरो माने मायो सेंग्रा सिख्ला मो सेंग्रा सिख्ला बुंनाया बिसोर सानैखौहाय बोराइ बुरैयानो बुंनांसिगोन माने बिहामजो बिहामजोजों ओमफ्राय गामियाव सासे हौवा आरो बेफोरबायदि बे सोमोन्दोआव जायो आदा बिदा मानि बिदा बिनानाव बिदिसो जालायो आरो बेफोर बायदि ओमफ्राय आं जायो बाजै आं जाहैबाय बाजै ओमफ्राय बे बाजैया माबानि इथि लक्षिमपुिरनि लाबोनाय बहुथ बैसो जाबाय इसोरनि हाबा जानाया मानि जोंहा न' खाथिनि आ आदाखौनो हाबा जादों आरो ओमफाय बे मानसिया दा फिसालाबो दं बे हिनजाव बाजै आरो फिसालाबो दं ओमफाय फिसाजोबो दङ फिसाला फिसाजो दङ फिसाजोया फिसाजोया खय बोसोर जागोन ना बिदिनो जागोन बार' थेर' बिदि बार' थेर' सैद' बिदि जाहैगोन ओमफ्राय फिसालाया जा गेदेर फिसालाया ओइबार मेट्रिक होदों इदि आरो बाजै बेयो आंनि बाजै जायो ओमफ्राय आरो बे बिदि ओमफ्राय हाबा जाबाय बहुथ बैसो जाबाय ओमफ्राय जाहानि न' खाथिनि दादै आरो बे मानसिया जाहानि दायो जोहानि न' खाथिनि दादै बिदिनो जोंहानिबो बे दादैया न'नि जायो ओमफाय दादैजों बाजैजों माने एफियार सोलिदों आरो एफियार मा एफियार सोलिदों बिदिनो बिहाबो दादायाबो गथ' दं गथ' फिसाला दङ फिसाला फिसालाया बिहाबो जाबाय नामा दस बोसोरसो दस दस बोसोरानो जाबाय दां बिदिनो आथ साथ आथसो जागोन दां हौवासाया ओमफ्रायहाय गथ'साया गोरलै बिहाबो बेहा मानो उफुबासआ दादै लाहानि आरो दादै लाहानियाव हौवासा गेदेरा हाथ आथ जागोन ओमफ्राय उन्दैया मास मोन्थाम मोनब्रैसो जागोन आरो बेफोरबायदि माने दादैजों बाजैजों एफियार सोलिलायदों बिदिनो एफियार सोलिदों बिदिनो गोसथोलायनाय जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो

बे टाइमआवहाय माघो मोन नामा माघो माघो दाखालि थांनाय मागोआव दै दाखालि थांनाय मागोआव आं नामखौ लाथ'ला इसोरनि नामखौ लाथ'ला आङो जेखुनु ओरैनो बुंना होनोसै दाखालि थांनाय मागोआवहाय माने जों इथिं खाना जाबाय थादों ना जों बिथिं खाना जाबाय थादों खाना जाबाय थादों ओमफ्राय बे बाजैया न'आव हारसिं दङ हारसिं ओमफ्राय बे हौवासाया बे हौवाया बि हौवाया हिनजाव लाना फैबाय हराव फैदों हराव फैनानै ओमफायो न'नि न' बियो हिनजाव हिनजाव लाहानि न'नि गेटथिं फैयाखै बियो बेलेगनि लामाथिं थांदोंदै बेलेगनि लामाथिं फैनानै बारि बारि फैखाना फायखाना फैनानै हिनजावनि न'आव थ्रोब हाबना थाबाय ओमफ्राय हाबना थाहैदों बिदिनो ओमफ्राय सां सिङाव हाबना थादों ओमफाय सां सिङाव हाबना थानायाव ओमफ्राय न'निया न' खाथिनिया खाथिनि मानसिफ्रा मिथिदों आरो ओमफ्राय मोनथिनानै ओमफ्राय मोनथिनानै ओमफ्राय बिदिनो न'नि ओमफ्राय बे बाजै होन्नायनि बिबोनाङा दायो हाबा जाबाय बिबोनाङा आं दायो हाबा जाहैबाय ओमफाय दा बिबोनाङा मिथिदों बाहाय मिथिनाय बायदि जाहैदों ओमफ्राय मोनथिनानैहाय बिसानि न'आव माने बिबोनाङा हाबा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय हाबा जानानै न'आव फैदोंमोन मागो जानो फैदोंमोन ओमफ्राय मिथिदों बे हौवाया जे हिनजावनि रुमाव फैना दंफैयो माने बेलेग आरो बेलेग मानसि गोसोथोनाय बयफ्रेना माने बि बाजै बाजैनि न'आव फैनानै सांसिङाव हाबना दङ ओमफ्राय बिबोनाङाबो मिथिदों मिथिनानै बाहिरायाव जबाय थादों आरो दा बे बाहेरायाव जबाय थानानै ओमफ्राय न'नि मानसिफोरखौ फन खालामै फन खालामै लिंहरबाय ओमफ्राय फन खालामै खालामै लिंहरनानै बाहेरायाव ज जाबाय ओमफाय ज' जानानै ओमफ्राय बिदिनो मिथिबाय मिथिनानै बिदिनो हाल्ला जाबाय हमनाबो मोनबाय बुजाबायबो हमनाबो मोनबाय बुजाबायबो गामियाव हाल्लाबो जाबाय जागानि बुजानानै ओमफ्राय दे ओमफ्राय बे हौवाया दा बुंदों नोंसोरनि न'आव मागो मागो टाइम नोंसोरनि न'आव मा जादों मा लोंदों आं बेफोरखौसो खबर लानो फैदोंमोन होन्नानै बुंदों आरो बिदिनो माने आं बिदि हामा सबाब नङा आं जेबो हाबा सबाब खालामाखै होन्नानै बुंदों बिदिनो बुजाबायबो बुजानानै मिथिंबो लिंजाबाय गामियावबो बुजाबाय लिंजाबाय बुजाबायबो ओमफ्राय दा फन सन गामिनि मानसिफोरा मा फैसाबो होनांगौ फाइनबो होनांबाय ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा आरो जेनबा बेफोरखौ बुजाबाय मोजां जाबाय दां बुजायबायबो मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा बुजायबायबो ओमफ्राय बिराथ मोजां जाबाय दां होन्नानै सानदोंमोन नाथाइ बियो बुहुथ मोजां जायाखै दाबो फन रायलायो दाबो मेसेज खालामो हौवासाया लामाथिं गारि सालायना थांबाथाय हिनजावाबो बाहेरायाव ओंखारनानै सिरि सिरि नायो हिनजावाबो हौवा दंखायो फिसाला फिसाजो फिसाला दङ आरो हौवायाबो हिनजावसा हिनजाव दंखायो ओमफ्राय फिसाजोआ उन्दै गोनां फिसालाबो दङ इफोरबायदि आरो